हेलो कौन जी हाँ बोलिए जी

जी ठीक है मैम हो जाएगा मैम हमारे यहाँ पनीर में बहुत सारी वैराइटीस हैं तो आप बता दीजिए कौन सी वेराइटी चाहिए आपको ठीक है तो हमारा स्पेशल पनीर है ललिता रेस्टोरेंट स्पेशल पनीर हाँ हमारे यहाँ हम कढ़ाई पनीर भी रखते हैं वो भी बहुत टेस्टी रहता है ठीक है कढ़ाई पनीर भी भेज देंगे हाँ हमारे यहाँ ललिता रेस्टोरेंट स्पेशल डिश है वो काफ़ी टेस्टी रहती हैं उस में हम लोग एक स्वीट भी इंक्लूड कर के रखते हैं तो अब वो आर्डर आप ट्राई कर सकते हो मैम आपको बहुत पसंद आएगा और उसका प्राइज़ भी ज़्यादा नहीं हैं सिर्फ़ फ़ोर नाइनटी नाइन है

जी मैम बिल्कुल मैम पूरी कोशिश करूँगी कि आपको डेढ़ घंटे में ही आपका पूरा ऑर्डर आपके घर पर मिल जाए जी मैम जी मैम आप हाँ टेंशन मत लीजिए हमारे हम लोग बिल्कुल हाइजीन का ध्यान रखते हैं साफ़ बर्तन यूज़ करते हमारे जो कुक हैं वो भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ हम मेंटेन करते हैं और इस्पीड में आ जाएगा तो ठंडा भी नहीं होगा खाना तो आप टेंशन मत लीजिए ठीक है मैं आपको बिल ऑनलाइन भेज दूँगी ओके